नमस्ते आंटी हमें शादी के लिए ज्वेलरी लेनी थी मतलब जो अभी निकला है नया नया अच्छे अच्छे डिजाइन का ट्रेडिशनल अच्छा अच्छी कम्पनी का चाहिए महँगा चाहिए पर अच्छा चाहिए मेरी बहन की शादी है तो अच्छा ज्वैलरी चाहिए जिससे कि बहन एकदम पर्सनैलिटी बने उसकी आपकी दुकान कहाँ पर है थोड़ा डिस्कॉउंट दीजिए चार पाँच चार पाँच चाहिए अच्छा ठीक है ठीक है कान का चाहिए गले का चाहिए पायल चाहिए और कंगन भी मांगटीका आपकी दुकान कितनी दूरी पर है आपकी दुकान कितनी दूरी पर है अच्छा ठीक है हम अपने पास अच्छा ठीक है मैं अपने पापा को लेकर आऊँगी कल परसों में अच्छे से अच्छा ज्वैलरी दिखाइएगा जिससे की हमारी बेइज़्ज़ती ना हो

हाई क्वॉलिटी का चाहिए नया से नया मॉडल ठीक नमस्ते